हाँ अपने संग्रह का जो ट्रैक है वो अपने मोबाईल के माध्यम से करते हैं बस यही एक सिस्टम है जिससे हम अपने संग्रह का जो वो ट्रैक करते हैं यही में हमारे पास है और भी कोई चीज़ है हमारे पास डेटाबेस के लिए और कोई सिस्टम हमारे नहीं है न ही हम कोई और सिस्टम का उपयोग करते हैं बस जो करते है हम मोबाईल से करते हैं